वाल्मीकि टाइगर नदी घूमना है घूमयके हए वाल्मीकि टाइगर नदी हम बाहरसँ अयली हए हम्म घूमयके हए हँ गाड़ीमे कितना पैसा लेबै उहाँ घुमाबयके

सुनने रहली बहुते दूर दूर तकसँ आदमीसभ घूमय अबैत छै तऽ हमहूँ अयली घूमय कितना पैसा लगैत छै हमरा ना पता हए हम्म चारि पाँच

बहुत नामी जगह हइ ओ बहुत नामी जगह हइ उएह लेल घूमय आयल छी